जूनागढ़ शहर में रहंदी आहियां ऐं जूनागढ़ में नओं नओं रोज़ु सिखणु मिलंदो आहे जेके रसोईघर में रोटी कीअं ठाहिणी केक कीअं ठाहिणा कुकीज़ कीअं ठाहिणी ईअं सभु सिखणु मिलंदो आहे सिलाई बि ॾाढी सुठी सिखणु मिलंदी आहे ब्लाउज़ सिखणु मिलंदा आहिनि ड्रेस सिखणु मिलंदा आहिनि पटियाला सिखणु मिलंदा आहिनि ईअं सभु मिलंदो आहे ऐं हिते कमु करण बि ॾाढो मिलंदो आहे झूमर ठाहिण बि सिखणु मिलंदा आहे ऐं घरु वेठे कम बि ॾाढो सुठो मिलंदो आहे इते कॉलेजूं ऐं स्कूलूं बि ॾाढियूं सुठियूं आहिनि पर सरकारी स्कूल एॾी सुठियूं न आहिनि जीअं की उन जी दीवारूं टुटंदियूं वियूं आहिनि उन जी मरमत चङी तरह न कंदा आहिनि ऐं ॿारनि जे मथां स्कूलूं बि हींअर किरंदियूं आहिनि माना इन जी हालति ॾाढी सुठी न आहे जीअं कि ॿार उते सुठे नमूने पढ़ी कोन सघंदा आहिनि उतां जा मास्तर बि एॾा होश्यारु न हूंदा आहिनि जो ॿारनि खे एतिरी पढ़ाए सघनि ऐं टीचर बि अहिड़ी सुठियूं न हूंदियूं आहिनि जो ॿारनि जो भविष्य अॻियां ठाहे सघे उते एॾो सुठो न आहे ऐं जीअं कि प्राइवेट स्कूलनि में ऐं कॉलेजुनि में हेॾियूं हेॾियूं फ़ियूं आहिनि त ग़रीब माण्हू उते पढ़ी नथां सघनि तॾहिं मजबूरीअ जे कारणु इन खे सरकारी स्कूलनि में वञिणो थो पए ॿार बि हैरान था थियनि पिया ॿारनि खे एॾो लॻे थो पियो पर सरकार कोई इन जे मथां ध्यानु ॾींदी कोन्हे जीअं वॾा वॾा कॉलेजनि में सुठियूं सुठियूं सुठा सुठा ॿार पढ़ंदा आहिनि सुठे सुठे घर जा ॿार पढ़ी सघंदा आहिनि पर ग़रीब माण्हुनि जे लाइ उते कोई बि जॻहि न थियणु कारण ॿार वेचारा सरकारी स्कूल में पढ़ण लाइ मजबूरु थींदा आहिनि